हेलो हँ एतुक्का व्यवस्था तऽ बहुत नीक छै सरकारी अस्पताल छै टाइम टेबल दवाइ अहाँकेँ मिलत अहाँकेँ इलाजो बहुत नीक हैत लेकिन एखन तऽ मौसम खराब चलै छै तऽ एहि लए कऽ अहाँ एखन आबैमे सक्षम छियै नहि तऽ अगर घरेपर छी तऽ गरम पानि सभ कए कऽ पीयू आओर तबियतमे सुधार आबि जायत तब अहाँ ओहिके बाद अहाँ आबि सकै छी मौसम बदलतै तब हँ अहाँ अहाँ आबि सकै छी व्यवस्था सभ बहुत नीक छै एतुक्का डॉक्टरसभ बहुत नीक छथिन अहाँ आबि सकै छी अगर अहाँकेँ कोनो प्रकारके दिक्कत यए तऽ बहुत नीकसँ अहाँके इलाज भऽ जायत अहाँ आबि जाउ नहि नहि व्यवस्था छै बहुत नीक छै सरकारीके लेल व्यवस्था बहुत नीक छै हमरा तऽ होइए जे प्राइभेटसँ नीक सरकारीमे व्यवस्था छै चलू ठीके छै पैसा कौड़ीके दिक्कत रहै छै हर आदमीकेँ तऽ अहाँ अहाँ सरकारिएमे देखा लिअ सभ दवाइ दारूके सुविधा छै सभ किछुके सुविधा छै टेस्ट वगैरह वगैरह सभकिछुके सुविधा छै अहाँ आबि कऽ करवा लिअ व्यवस्था बहुत नीक छै जतेक जल्दी हुए ओतेक जल्दी आबि जाउ अहाँ हँ हँ हँ हँ हँ नाम तऽ सुननैए हेबै बहुत नीक मतलब बहुत प्रचलित नाम छै खूब नीक छै हम तऽ गेल छलहुँ हम तऽ हम तऽ ओतहि रहै छी हम तऽ देखै छी वातावरण सभ बहुत नीक रहै छै एतुक्का व्यवस्थो सभ बहुत नीक छै तऽ अहाँकेँ जतेक जल्दी हुए ओतेक जल्दी आबि जाउ आओर अहाँके इलाज शुरू कयल जायत तऽ बहुत जल्दी अहाँकेँ ओकर रिजल्ट पता चलत इन्तजाम एतय सभकिछुके व्यवस्था छै अहाँ बेफिक्र भए कऽ आउ ने खाली हँ ठीक छै काल्हि आबी हम हम पर्चीसभ कटा कऽ राखै छी आओर अहाँ आयब हम नम्बरमे लगै छी फेर अहाँकेँ दवाइ दारू सभकिछु टाइम टेबल भऽ जायत ठीक छै तऽ रखै छी ठीक छै ठीक छै